हलो हरि ओम दीदी मां राहुल पियो ॻाल्हायां हरेश कुमार तुलसीदास खां मूंखे तव्हांजो नम्बर हलो मूंखे मूंखे तव्हांजो नम्बर नीलिमा दीदी ॾिनो अथईं मूंखे केक केक ठहाराइणो हो मूंखे हलो सुञातव मूंखे तव्हांखां केक ठहाराइणो हो

त मूंखे केक ठहाराइणो आहे असांजे ऑकेज़न जे लाइ अ उनजे रिगार्डिंग ई तव्हांखां खां थोरो आइडिया वठिणी हुई ऐं ऑडर ॾियणो हो त उनमें तव्हां फ़्री आहियो पंज मिंट असांजे घर में मुंहिंजे फ़ादर जो मुंहिंजे पप्पा जी जो जनम ॾींहुं आहे अॼु सुबाणे आहे मतिलब त असांखे केक जो ऑडर ॾियणो आहे अॼु उमिरि उन्हनि जी आहे सिक्सटी

हा मतिलब हो अ टीचर आहिनि हा जी जी जी त उने जे लाइ थोरो सजेशन ॾींदा तव्हां केक सुठो कहिड़ो मूंखे पेरेंट्स आहिनि इनजे हिसाब सां फ़ैमिली जे हिसाब सां थोरे मिक्स फ़्रूट टाइप में छा आहे

असां ॾह ॼणन जे हिसाब सां तव्हां सजेशन ॾियो तव्हां सुझाव ॾियो थोरो जी त उनजी डिज़ाइन कुझु ॿुधाए सघंदा

न न उहो फ़ोटो वारो केक त ॾाढो पुरानो थी वियो इहो तव्हांजो थोरो आइडिया सुठो लॻो पट्टी सांचो वारो त हुनजो जी जी त इहो सॼो हुनमें केक में ठही वेंदो मथां खां ईअं जी त हिनजो घणो अघि जी अघि घणो थींदो इनजो सभिनि जो मिलाए जी पंद्रहं सौ में सभु थी वियो न इंक्लूडिंग त इन पंद्रहं सौ थोरो पंद्रहं सौ थोरो वधीक आहे तव्हां इनमें कुझु डिस्काउंट ॾई सघंदा मूंखे नीलिमा दीदी नम्बर ॾिनो थईं तव्हांजो

जी जी

ठीकु आहे त मां तव्हांखे ऑडर कंफ़र्म कयां थो हिकिड़ो दफ़ो मां वरी सां रिपीट कयांव थो हिकिड़ो मिक्स फ़्रूट केक खपंदो जेको डिज़ाइनर केक हूंदो उनमें तव्हां मुंहिंजा फ़ादर एज़ अ टीचर आहिनि त तव्हां उन्हनि जे लाइ फ़ुट पट्टी सांचो रबड़ किताबूं हीअ सभिनि जी डिज़ाइन रखंदा उनजे मथां ऐं मूंखे सुभाणे सुभाणे मूंखे सुबुह जो नवें लॻे खां वठी करे ॾह लॻे जे विच में केक खपे त असां उन्हनि जे जिते हू नौकिरी ते वेंदा आहिनि उते असां केक कटाईंदासीं सभिनि ॿारनि सां गॾु त हू थी वेंदो न रेडी जी जी हा त ॿार ई आहिनि न ॾह ॾह ॾह ॿार ई आहिनि जी जी जी जी जी न तव्हां वटि अगरि हुजे पहुचाइण जी व्यवस्था त वधीक सुठो थींदो न त न न त मां मां मां तव्हांजे हितां खां खणी वेंदुसि हा जी जी मूं वटी आहे दिव्या दिव्या बेकर्स जो आहे जी जी जी जी दिव्या बेकर्स जी जी जी जी हा न आहे मूं वटि आहे जी बिल्कुलु न न न न न न न न काई काई दिक़तु आहे मां अची वेंदुसि मां तव्हांखां वठी छॾिंदुसि हा उनजो सठि साल वारी मोमबत्ती जकी ईंदी आहे न मेणबत्ती हू मेणबत्ती मेणबत्ती लॻाए छॾिजो न न न जे को तव्हांजो जे को तव्हांजो इनमें ईंदो हुजे हा जी जी एच के टी लिखी छॾिजो हा जी जी बसि बसि हा एच के ऐं टी ओके जी जी जी जी मां साढे नवें हिकिड़ो दफ़ो तव्हांखे फ़ोन कंदोसाव त उनसां कंफ़ॉम थी वञे की तव्हां ओॾी महिल ॾह लॻे असांखे ॾई सघो

जी जी जी जी बिल्कुलु हा मां मां तव्हांखे ईंदुमि ओॾी महिल ॾई छॾिंदुसि जी जी हा जी जी जी बिल्कुलु ओके ओके हरि ओम जय झूलेलाल